हेल' हेल' मेडाम आंहा खामानि नांगौ जादोंमोनहाय मावनो हायो दामआलाय बेसे बेसेथो होयो एसे बारायदो बाल खमद्राय जाया होमबा एसे खमद्रायगोन्दां एसे बारा होबावदो आरो दे जागोन दे माला थांनांगौ गाबोन फुङाव थांगोन आं

जागोन दे दे दे जागोन आं दं बेफोरखौ दे

दे गाबोन फुङाव थांगोन आङो जागोन दे